दिनै जोंनि भारत नि भारताव नुनो मोननाय जुनारफोरखौ जाहाथे धोरोमनि जेंना आरो राजनिथिकनि जेंना बेफोरनि सायाव सरखारा बायदिसिना खामानि होबथानायनि लाइनखौ राहा लादों आरो लोगोसे गामियारि ओनसोलाव धोरोम एबा फराय फरायसालिफोरनि जेंनाफोरखौ नाहरगासिनो दं सरखारा बेफोरनो